मैं खेल समाचार घटनाओं पर अपडेट ज़्यादातर यूट्यूब पॉडकास्ट और काफ़ी अलग अलग जो इंस्टाग्राम पेज हैं उस से लेता हूँ और मैं फ़िलहाल कोई भी खेल को फॉलो नहीं करता क्योंकि मुझे एफ मज़ा नही आता मैंने कभी इस में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मुझे ज़्यादातर यूट्यूब से जो घट जो समाचार मिलता है मैं उसी को आगे देखता हूँ